प्रामाणीकपणान सांगपाचें जाल्यार हांव चड करून म्हज्या मुडाचेर आनी म्हज्या भोंवतणी घडपी गजालींचेर आदारून कितें काडचे ते थारायता जर म्हाका शांतताय दिसता जाल्यार सैम रेखांकन करपाक म्हाका खूब आवडटा तातूंत झाडां फुलां दोंगर वा सुर्यास्त कारण तांकां लागून म्हाका शांती मेळटा दुसऱ्या वटेन जर म्हाका उर्बेभरीत वा खेळगडी दिसता जाल्यार म्हाका केन्ना केन्ना कार्टून पात्रां वा डुडल किंवां मंडाला आर्ट करपाक आवडटा म्हाका खरेंच एक थारावीक विशय असो चितून हांव चित्रां काडिना पूण म्हज्या भावनां कडेन जोडपी विशय म्हाका आवडटात देखीक सुखी आसतना रंगीत नमुने काडूंक शकता आनी विचारशील आसतना केन्ना केन्ना तोंण वा सादी वस्तू रेखांकीत करता केन्ना केन्ना म्हज्या भोंवतणी पळयता तातूंतल्यानय कल्पना येतात जशें म्हज्या जनेला वयल्यान एक बरो दृश्य दिसता जाल्यार म्हाका तो काडपाक आवडटा एक विशय म्हाका खऱ्यांनीच खूब आवडटा तो म्हणल्यार सैम कारण तातूंतल्यान म्हाका अशेंच विचार मेळटात वेग वेगळे दरेक झाड पान वा खूब वेगळो दिसता देखून तो केन्नाच तेचें रेखांकन करपाक केन्नाच कण बेजार येयना तर सादी दिसपट्ट्यो वस्तू काडपाकूय म्हाका खूब आवडटा कारण ताका लागून तपशीलांचे बारीकसाणेन निरीक्षण करपाक मदत जाता